हँ हैलो हँ हँ ओ हम बी ए पास केलहुँ हेँ हँ आगू कोन चीजके तैआरी करू से अहाँसँ हँ इच्छा अइ बुझय के

अच्छा हँ अच्छा हँ हँ ओ हँ हमरा अइ जे मतलब एहेन होय जाहिसँ कि ओ उम्मीदवार कनि आगू बढ़य हँ कनि एहन काज करी जेना चारिटा बेरोजगारसभ छै तकरोसभके रोजगार होय ताहिसभक तैआरी करी तकरे कनि सुझाव हमरा दिअ से बात हँ हँ हँ हँ हँ हँ

हँ

हँ हँ तऽ हमरा सएह छलय जे कनि एहिठामके कोनो आगू लगठाम लगाउ रोजगार करी जाहिसँ जकरा बेरोजगारसभक कनि सेहो सहायता होनि हँ हमरा सएह छले अपन परम इच्छा आगू रोजगारके लेल जेना बहुत छै हमरासभके जेना अहाँ मानि लिअ जे सरकार कोशिशपर ध्यान नहि दऽ रहल छथिन जेना हमरासभके महिला लोकनि सभ जेना अदौड़ी चरौड़ी दनौड़ी ईसभ भेलय जेना फैक्ट्री खोलि लैत छथि तऽ ओहिसभके तैआरी करब आ कनि किछु आगू पढ़ाइयो करब तकरहु कनि एकरत्ती हमरा अहाँ ओकर सुझाव दिअ से बात आगू तैआरी करय के हँ हँ हँ